अपनासभके बिहार राज्यमे जाट जटिन खेला होइत रहए झुमर होइत रहए झिझिया खेला होइत रहए आब ओ सभ सब तऽ उठि गेलै आब महिला सभके टाइम कहाँछै ई सभ खेला खेलैके आब सभ अपना अपनामे बिजी रहैछै अपन अपन घरद्वारमे रहैछै ककरो टाइमे नहि छै ई सभ खेला खेलैके आब सब उठि गेलैहै कतहुँ किछु नहि छै सभ अपनेमे बिजी रहैत छै